ना सारहै नांगौमोनलै आदै ना सारहैनो मालाय गामिनि सो सारफैजोबबायनो बै लङा बाङियाव सेलेफा हाख'राव औ इसे

सेल' मिचिनखौ लानसै नामा नोंसिनिखौ हन्दा मिचिनखौ

हन्दा मिचिनजों इसे थाब जागोन हमग्राफोरखौ बे आइमोनखौ लेंबो जोंनिखौ हमग्राखौ आइजों आयं जोंखौ

हाख'रा एसे गुवार लै पेट्रला पास लिटारसो नांगोन दां लायखादो द'खानाव हन्दाजों सारनोसै थाब नङाबा दस्रा गामिना सारफै जोबबाय नो दस्रा गामिनासो फुङावनो फुङाव

जेखुनु गाबोन फुङाव एसे थाब फैदो दे होनबा गाबोन फुङाव सारनोसै दोनथ'नसै नामा एसे खामानि दंलै आंहा दस्रा दे औ दे दे